मेरा मंदा तजरबा फड़कें कन्नै रेहा जेह्का अस भिड्ढें गी कत्तियै ते आपूं हत्थें कन्नै बनांदे ओह् अस लेई ते लैंदे पर बड़ी ओह् चुभदियां ते कन्नै बड़ियां भारियां होंदियां ओह् लेनी ऐ तुस लेई लैओ ब ओह् चीज़ कि साढ़ी बड़ी कंडे च ओह्दे इ'यां सेही होंदा कि ऐसा किश ओह् लेई लैता कंडे गै लेई लैते दे उप्पर ते तुस जेह्के हून नमें बने दे कंबल चले दे तां ओह् दिक्खो न तां ओह् केह् आखदे बड़े पुल्ले जे होंदे बड़े कन्नै होर होले होले होंदे फड़की तुस इक लेई लाओ सेही होंदा कि पता नी केह् भार चुक्की लेदा ते कंबल भला तुस दो त्रै जेड़ियै लेई लैओ उंदा पता बी नी लगदा ऐ